हम लोग हमारे जैसे हम लोग समय में रहते हैं तो मछली मारने जाते हैं नहर में तुम्हारा मछली बह जाती हैं पकड़ नहीं पाते हैं तालाब में और नाली में रहता है तो थोड़ा थोड़ा पानी रहता है तो उसमें पकड़ते हैं गोंइदी जो पकड़ते हैं तो उसमें हाथ में कट काँटा गढ़ जाता हैं बहुत दुखाता है और मांगुर है पकड़ लेते हैं तो उसका काँटा धँस जाता है बहुत दर्द होता है दवा भी नहीं मिलता है बहुत कष्ट होता हैं कल मैं यूँहीं कहीं धूप लग जाता है चले आते हैं फिर जो है काँटा में बहुत दर्द होता है मछली हैं मांगुर है सिंही हैं गोंएजी हैं टेंगना है सब इसमें सदहरी है रोहू है पकड़ने में अच्छा लगता है उन्हें मांगुर जो है मार देते हैं तो बहुत दर्द होता है बहुत बुखार हो हो जाता हैं इसके लिए दवा कहाँ हम लोग पाए बहुत सिकाई उकाई करते हैं त ठीक हो जाते हैं बारिश होता है तो हम लोग चले आते हैं घर पर अच्छे से पकड़ते हैं जाल से छानते हैं हाथ से पकड़ते हैं तालाब में जो हैं पकड़ते हैं उसमें हाथ से पकड़ते हैं जाली से छानते हैं रोहू हैं पहिना है टेंगना है सउड़ी हैं यह सब पकड़ते हैं बारिश होता है तो हम चले आते हैं भीग जाते हैं छाता लगा नहीं है तब हम लोग के आप तो भीग कर आते हैं भीग जाते हैं